हँ तऽ कनिक अहाँके फोन या कम्प्यूटर ई सब जँ अछि तऽ बहुत बढ़िऑं चीज तऽ परीवारमे सेहो विचार विमर्श कऽ कऽ बच्चा सभक राय विचारसँ चलबैया वएह सब हँ तऽ तहि दुआरे सँ हुनका सबसँ संपर्क कऽ कऽ आ ई सब लए ली तऽ ठीके रहै छै अखुनका समय मे ई सब चीजके जरुरी अछिये आ अपन चलै छी